पेड़ पौधा आम के है जामुन के है अथी इमली का पेड़ है ये सब को काटकर के तकथा बनाया जाता है तकथा बनाकर के इसके बाद टेबुल कुर्सी सब तैयार होता है नदी तालाब है तलाऊ में मलाह सब मछली पालन करता है मछली पालन के बाद ओ अपन व्यापारी के काम करता है बेचता है ओ अपन रोजगार करता है ओ अपना उसी से जीवन करता है इसलिए मलाह सब अपना मछली का व्यापारी करता है और उसके बाद उसके बाद फिर मलाह गाँव में लेकर के आता है तो गाँव में टोकना में बेचता है तो किलो के हिसाब से लोग लेता है उसको अपना लेकर के बनाता है खाने को लिए जो खा जो खाते हैं मछली ऊ अपना खाते हैं वही लेकर के बनाते हैं इसके बाद पेड़ पौधा है पेड़ पौधा को उसको लोग बहुत पालन करता है जो कि पानी पटाता है इसलिए विकास करता है यही सब है पेड़ को किया जाता है उसके बाद है जो आब समस्तीपुर रुक गए